हमारे क्षेत्र में मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि का है जो की बहुत ही अच्छा है हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसको वहाँ के जो पर्यटक है हमारे यहाँ पर आते हैं हमसे पूछताछ भी करते हैं हमारे यहाँ पर मुख्य कृषि का जो जो है कृषि में मिर्ची की जाती है उसकी जानकारी के लिए बहुत ही पर्यटक आते हैं और यह बहुत ही प्रसिद्ध जगह है इसलिए हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवसाय उसी का किया जाता है और यह काफ़ी अच्छा भी रहा है